हाँ कल्याण हो कल्याण हाँ

ऐसा है अब इतनी जल्दी व्यवस्था थोड़ी हो पाएगी उसके लिए टाइम चाहिए और उसमें कम से कम इन्टरव्यू लेने वाले कम से कम पाँच आदमी तो होने चाहिए और और सब लोग सब बच्चों से बात करें उनकी जो शैक्षिक योग्यता है हाँ वह तो बात ठीक है वह तो बात ठीक है अरे वह तो बात ठीक है लेकिन समस्या इस बात की कि उसमें से जो यह छाँटना है अब बच्चे इतने सारे ढेर से हैं तो अब इसको अच्छा तो अरे तो उन उनमें ऐसा है कि वह कार्ड साक्षात्कार देने वाले कई हैं इन्टरव्यू देने वाले तो कई हैं लेकिन उसमें से मान लीजिए दो लेना है तो दो किसको किसको लिया जाए तो यह तो छाँटना पड़ेगा ना उसमें से बातचीत करके हाँ हाँ तो ऐसे अरे तो वही अब अब लो इतना छोटा काम और इतनी बड़ी योग्यता उस इस काम को कहाँ सही से निभा पाएँगे वह बताइए अभी आप अरे ई तो ई तो बहुत बड़ी समस्या है बहुत बड़ी यह तो बहुत बड़ी समस्या है वह छोटी काम को को वह आदमी का तो स्तर बहुत ऊँचा मैं मानसिक स्तर अब बी टेक करने से ऊँचा हो गया मानसिक स्तर अब छोड़े काम को कैसे अजस्ट करेगा मंस

ऐसे इसमें तो चाहिए सरकार को सरकार को चाहिए जगह निकाले ज़्यादा ज़्यादा अपने विभाग में अब वह क्या जगह निकालेंगे वह तो निजीकरण करते जा रहें बड़े बड़े तो सरकार के संस्थान हैं और उसका खुदे बंद करते जा करने जा रहे हैं तो लोगों की समस्या कहाँ समझ होगी आदमी हाइली क्वालिफाइड होगा और उसको कम से कम पैसा देंगे और बचाएगी और खुद ही सरकार समस्या पर एक बनी हुई है कैसे तो आम जनता का भला कैसे होगा इस पर सरकार कोई कार्यक्रम नहीं कर रही है भाषणबाज़ी से काम थोड़ी ना चलता है तो भाषणबाज़ी से जनता का पेट नहीं भरेगा ठोस

अब लो सवाल वही तो बात है वह कहाँ झाड़ू लगाएँगे कहाँ लोगों को कैसे पानी पिलाएँगे एक जगह कैसे बैठेंगे चपरासी के पद पर हर चूँकि उनका मन तो ऊपर ऊ जो मानसिक स्तर है उनका उठ गया है अब निचले स्तर पर वह सोच ही नहीं पाएँगे कोई का ऑर्डर ऑर्डर होगा कोई देगा उनके जिस विभाग में होंगे वह ऑर्डर देगा तो उनको मने मन गुस्सा आएगा वह ठीक से अटेंड नहीं कर पाएँगे अपने ड्यूटी को इंतज़ार इंतज़ार